हा जय झूलेलाल तव्हां एफ एस कंपनी सां था ॻाल्हायो छा एफ एस कंपनी सां था ॻाल्हायो हा हा अच्छा अच्छा हा मूंखे न महिलाऊं जे लाइ न थोरो कपिड़ा खपनि डिज़ा हा शिजो ऐं आहे हाणे मूंखे न शहर जंहिंमें शहर में जो महिलाए हूंदी आहिनि न हुननि जे लाइ कपिड़ा खपनि शहर में हा न त तव्हां वटि की तव्हां वटि कीअं तए तरीक़े जा कपिड़ा अथव न सिबियलु ई खां हा सिबियलु ई खपनि कपिड़ा त हा मूंखे न थोक में मूंखे थोक में खप थोक में था हा थोक में मूंखे मूंखे कम से कम मतिलबु हीअं रेट हूअं रेट कीअं आहे पंज सौ रुपे जोड़ो मतिलबु कुर्ते ऐं सलवारु अच्छा हिकु जोड़ो पंज सौ रुपए जा त थो हा हा हा हा पजामा हुअंई मूंखे सौ मूंखे त सौ खपनि त सौ जे हिसाब सां तव्हां कीअं केतिरे जो ॾींदो उहो न ॾह परसंट त घटि आहे मूंखे मतिलबु कम से कम वीह परसंट त हुजणु खपे न त मूंखे त सौ सौ महिलाउनि जी खपे त त मूंखे तां कम से कम पंद्रहं त ॾियो चलो सौ ॾह न त पंद ठीकु आहे ठीकु आहे त मां न तव्हांजी दुकान में मतिलबु ईंदमि त ॾिसी हा हा न न हा ठीकु आहे ठीकु आहे मां घटि वारा बि ॾिसंदमि पजामो वारो बि ॾिसंदमि तव्हांजी हा तव्हांखे तां तव्हांजी न तव्हांजी उहो फैक्ट्री आहे किथे कंपनी किथे आहे तव्हांजी अच्छा गुड़गांव साइड आहे ठीकु आहे त मां कोशिशि कंदमि अॼ ना या कल ईंदमि चओ ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे जय झूलेलाल